सबाय ओंख्रिखौना फार्स्टआव एवबाय एवनानै फेनबाय बिदिनो ओमफ्राय जोबनानै उनाव रुबाय रुनायाव मा होयो खारै होयो खारै होनाय उनाव रुयोबा सागं साबाय ओमफ्राय बेद'रजों संबाय आरोखि ओमफ्राय बेदरखौ संना मस्ला मस्लि बिदिनो होबाय हायजें होबाय साम्ब्राम गुफुर होबाय बिदिनो गंगार दुन्दिया होबाय दा बे गोथाव जाबाय आरो जानो गोथाव जाबाय होमबाना ओमफ्राय बिनिफ्राय अनलाखौ बिदिनो मोदोमफुल बिबारजों संबाय आरो जानो गोसोबा बेद'रफोरजों संबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो दस्रा बुस्थुजोंबो जाजायो जानायालाय गोथाव जाखायो दस्राजोंबो संनो रोंबानो गोथाव जायो ओमफ्राय बिनिफ्राय बिदिनो भाजा भुजा जानो गोसोबा दिंखियाफोर लायबाय एवफैबाय जाबाय मोनाफोरावबो बिदिनो मा ओंख्रि संनांगौ संबाय आरोखि बिदिनो एख'म्बा खुम्ब्रा जाबाय एख'म्बा दालि जह'लफोर जाबाय मोनानि समाव ओमफ्राय एख'म्बा आलु बाथोनफोर सिफ्लेथेबनानै बा बाथोनफोर सिफ्लेदेरनानै जाबाय जिजों मोजां मोनो बेखौ जाबाय आरोखि ओमफ्राय बिनि गेजेराव ओमफ्राय आरो बिदिनो मैद्रु मैला जेखौ आं मोजां मोनो बेखौ संबाय आरोखि ओमफ्राय एख'म्बा फुंनि खिनियावबो एख'म्बा जानाय समाव आलु भाजाफोर आलु फाजाखौथ' बयबो मोजां मोनखायो आरो बाथोनखौ मोजां मोनखायो बेखौ जायो आरोखि बिराद गोथाव जायो बे आलु बाथोना एख'म्बा ना मोनबा ना बाथोन जाबाय फुंखिनियावबो आरो एख'म्बा बिदिनो मा मा ओंख्रि ज बिदिनो मोननाय खिनिखौ ज' जायो आरोखि फुंआव संनानै जालालै आंजो बावफिनजोब्बाय सोलाय